हा असां सिंधियुनि जे बारे मे हिकु ग ग़लति धारणा थी आहे छाकाणि त असां जीअं हिंदुस्तान पाकिस्तान जो विरहांङो थियो हुन वक़्त ते असां सिंधियुनि खे उहे कंहिं बि सॼे हिंदुस्तान जे अंदरि कोई बि स्टेट न मिलियो इनकरे असां सिंधी सॼे हिंदुस्तान में अलॻि अलॻि ए शहरनि में टिड़ी पखड़िजी वियासीं इनकरे दुनियां खे इअं लॻंदो आहे त असां उतां जा शरणार्थी आहियूं इहा हिकिड़ी ग़लति धारणा आहे सॼे हिंदुस्तान जे अंदरि